मुंहिंजे घर जे पासे हिकु बगीचो आहे जिते जाम पशू पक्षियूं ईंदा रहंदा आहिनि सॼे डींहं में उणंदा रहंदा आहिनि हुन जे गार्डन बगीचे जे मथां त सुबुह सां जीअं मां उथंदो आहियां मां हुते ॾुकणु वेंदो आहियां छाकाणि त मूंखे पंहिंजे सिहत जो बि ख़्यालु रखण वणंदो आहे त मां पंहिंजे ई सिहत जो ख़्यालु रखंदे रखंदे पक्षी पक्षियुनि जो बि सिहत जो ख़्यालु रखंदो आहियां ऐं मां पंहिंजे घरो मां हिकिड़े प्लास्टिक जे कटोरीअ में हुननि सभिनि लाइ डेली पाणी खणी वेंदो आहियां ऐं मूंखे अनाज ॾियणु हुननि खे न वणंदो आहे छाकाणि त अनाज उहे खाईंदा घटि आहिनि ऐं ख़राबु वधीक थी वेंदो आहे त मां इन जे करे अनाज मां उहो बगीचे में न रखंदो आहियां पर मां घरु पंहिंजे घर जी खिड़कीअ में अनाज रखंदो आहियां छाकाणि त जाम पशु पक्षी हुते बि अची करे खाईंदा आहिनि उहे अनाज